मुंहिंजे हिसाब में ॿारनि खे सिंधी स्कूल में विझणु खपे पर उते न छा वधीक सेखारींदा कंदा थोरो घटि आहिनि अॼुकल्ह जे सिंधी स्कूल बि जाम घटि थी विया आहिनि टीचरियूं बि जाम घटि आहिनि उन्हनि जूं इंग्लिश में जाम मेन उते वॾी वॾी नौकिरियूं बि मिली सघंदियूं आहिनि ॿारनि खे पढ़ाई बि जाम थींदी आहे ऐं अॼुकल्ह हर हिकु ॿार इंग्लिश में ॻाल्हाईंदो आहे त पंहिंजे ॿारनि खे सिंधी ॻाल्हाईंदो आहे त उन खे पाण खे घटि लॻंदो आहे की मूंखे इंग्लिश नथी अचे इन जे करे उहे चवंदा आहिनि त इंग्लिश सिखणु खपे नौकिरियूं वॾियूं वॾियूं जाम इंग्लिश पढ़ण खां पोइ थी अचे पई सिंधी पढ़ण सां वॾियूं नौकिरियूं नथियूं मिलनि पियूं अॼु असांजी मातृभाषा सिंधी जाम घटि थी वई आहे उन जो वजूदु ई बंदि थी वयो आहे इन जे करे कोशिशि करे सभिनी खे सिंधी अचण ई खपे पर वॾियूं वॾियूं नौकिरियूं नथियूं मिलनि इन जे करे इंग्लिश स्कूल में असांखे विझिणो थो पए